جی السّلام علیکم النواز سے بات کر رہے ہیں اچھا اور کیا حال ہے ٹھیک ہے جی مجھے کھانا آڈر کرنا تھا آج آپ کے یہاں کیا کیا بنا ہے اسپیشل بتائیے کچھ اچّھا بریانی کِس چیز کی بریانی بنی ہے اچّھا بڑے کی اچّھا چلیے ٹھیک ہے اچّھی بات ہے دو کلو بریانی پیک کر دیجیے اور اس کو خوب اچّھے سے پیک کیجیے گا تا کہ اتنی دور آتے آتے ٹھنڈا نہ ہو سکے اور پلیٹیں بھی کچھ رکھ دیجیے گا جی جی جی چھ چھ پیس صحیح ہے چھ پیس پلیٹ رکھ دیجیے گا اور اور کچھ اسپیشل بنا ہے اچھا قورما ٹھیک ہے دو قورما بھی کر دیجیے گا اور کھیر بھی پیک کر دیجیے گا ساتھ میں اچھا جی اس کو آپ کو پرانے ایڈریس پہ نہیں آنا ہے ابھی میں زیت پور میں نئی ہوں میں کہیں آئی ہوں دوسری جگہ تو آپ کو دوسری جگہ پہنچانی ہے ٹھیک ہے ذرا جلد جلدی سے آئیے گا ہمارے گھر گیسٹ آئے ہیں ان کو جلدی جانا ہے جی جی تب بھی کتنا ٹائم لگے گا آپ کو پہنچنے میں آدھا گھنٹہ چلے گا ٹھیک ہے اس سے پہلے آنے کی کوشش کیجیے گا جی اس حساب سے پیک کر کے لائیے گا کھانا نہ گرے نہ ٹھنڈا ہو جی ٹھیک ہے آپ ایڈریس لکھ لیجیے نئی بستی ابوالفضل جی شاہین باغ سے پہلے ہی پڑتا ہے یہ جی تین نمبر پہ جی مکّی مسجد کے سامنے گراؤنڈ فلور میں آنا ہے آپ کو جی جی اس تین نمبر کی طرف سے اندر آئیے گا جی تو آسان راستہ ہے تین نمبر سے تین نمبر کے سائد سے آئیے گا اور پکّی مسجد کے سامنے گراؤنڈ فلور پہ ٹھیک ہے لکھ لیا جی جی اللّہ حافظ